हैल्लो ठीक ठाक जी आप बताओ डोगरी च लानी ऐ नी गप्प हां हां जी ठीक ऐ जी

इसलै तुसैं सेव गी केह् करनां सेव गी साईड़ें दा जेह्ड़ा यूरिया ते डाया पोटाशियम ते नाईट्रोजन दा हैल होग जेह्ड़ा ओह् उत्थें खड्डे कड्ढियै उत्थें दब्बी ओड़नां कन्नैं कन्नैं ठीक ऐ नेंई नेंई कोई जादा फर्क नी पौनां ऐ तुस करो इयां पर कोई अपनां खाद होग ओह् बी जरूर लायो उत्थैं ठीक ऐ हां बस करो जरा इक मैंट होईया ओवर कैसी करनां